جی سر بولیے ہاں بولیے جی جی بولیے ہاں وہیں سے بات کر رہے ہیں

جی جی مل سکتا ہے آپ کا بجٹ کیا ہے ساٹھ ستّر ہزار تک ہے جی مل جائے گا بالکل مل جائے گا ٹینشن نہ لیں کون سی کمپنی کا لینا چاہتے ہیں آپ جی مل جائے گا ڈیل کمپنی کا بیسٹ لیپ ٹاپ ہے اس کا پرائز ہے پچہتر ہزار جی مل جائے گا جو ڈیل کمپنی کا ہے اس کا ایس ایس ڈی ہے پانچ سو ایک جی بی ریم ہے اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس سے آفس کا بھی کام کر سکتے ہیں اور گیمنگ وغیرہ بھی آپ کھیل سکتے ہیں بہت اچھا کام کرتا ہے ورکنگ ہے جو اس کا ورکنگ ہے نا بہت اچھا ہے ڈسپلے وغیرہ بہت اچھا ہے اس کا آپ بہت خوش ہوں گے آپ میرے شاپ پہ وزٹ کریے

جی آئیے آپ بالکل آئیے آپ کا سواگت ہے لکھنؤ میں جی جی ہوں جی

جی بالکل آئیے آپ ہاں جی ورکنگ بیسٹ ہے ایکدم نمبر ون کوالٹی کا ہے وہ آپ اس سے آفس کا کام بھی کر سکتے ہیں اور گیمنگ وغیرہ اگر آپ کھیلتے ہیں تو اس کھیل بھی سکتے ہیں بہت اچھا ورکنگ کرتا ہے جی جی سر آپ وزٹ کرئیے لکھنؤ میں آئیے آپ شاپ پہ آئیے دیکھیے جو آپ کو پسند آئے آپ لے لیں آؤ جو میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو ایک ڈیل کا جو ہے نا وہی سب سے بیسٹ ہے آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا وہ ہاں ہاں وہ بہت اچھا ہے آپ وہی لے لیں میرا مطلب میرا بھی کہنا یہ ہے کہ وہی لیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آئیے اس کے بعد ملتے ہیں ٹھیک ہے اوکے